हॅलो हाय हाव आर यू कशें आसा गो हय हय पावलें तूं पावलें अगो तिणें असांयनमेंट दिलां मुगो तो किदें करपाचो टिचरीन तें रिचवल्स ऑन शिशारांन्नी ताचेर इंनफोमेंशन काडपाक सांगले न्ही खबर आसा म्हणल्यार मुगो म्हाक थोडेशें इंनफोरमेंशन आस म्हाजे कडेन म्हाका खबर आसा आनी उरिल्लें हांव तें विचारतां कोणाकय आनी मागीर आमी तें बुका वयल्यान काडया तशें करयां फस्ट फस्ट मुगो मॉरनींग जात्रा जाता म्हणल्यार मॉरनींग तें रथ रथ ओडतात मुगो आनी मागीर सांजे हें जाता तें तीग जाणां अशें हें आसता पळय तें देवाचें मनीस तेंकां अशें तीग जाणांक न्हिदयतात मुगो आनी तेचेंर चूल करतात आनी थंय मागीर अशें पोंदा उजो घालतात मोडकी दवरता तितूंत तादूंळ आनी तेंचे अशें मदीं फोर हेड कापता मुगो आनी तेंचे रगत घालतात आनी तें अशें सगळ्यांचेर मागीर फांफुडता सगळें लोक आसा पळय तेंचेर अशें फांफुडता तें अशें मेन हें तेंचो हें आसता मेन हो टोपींक तेचो कळ्ळें आनी मागीर तें आनी आसता मागीर जात्रा रिचवल्स आसता तेजी हें सगळीं हें मेन आनी तरंगा आसा पळय तीं तरंगाय आसता आनी ती अशीं विताउट धरनासतना आपूणच उबीं रावता गो धरनासतना म्हणळ्यार आपूण जावन हय तशें बीन आसा हय अशें आसा हय हय बरीं जातली आनी आर्याकय विचारया न्ही तेय बीन करता जाल्यार म्हणल्यार आमच्या मदीं येवन आनी आमी अशें करया गो देवळांनच या आनी ते भट आसता पळय तेंकां सारखें विचारया आनी ते आमकां सांगतलें न्ही सारखें ऍझेक्ट कितें आसा तें हय हय तेंकां विचारपाक शकतात आमी सारखें सारखें अप टू डेट कशें इंफोरमेशन मेळटलेें आमकां तशें करयां गो आमी जात तशें सर्च करयां आनी सर जर सांगता जाल्यार आमकां सगलें ए टू झेड अप टू डेट सांगतलो सर हय आनीक मेन कितें मेन अशें आमी देवाचे फोटो बीन घेवपाक मेळटलें आनी तें शिशारांन्नीचेय फोटो आमी तेंचे कडल्यान घेवयां आनीक आनी अशें वचून विचारलें भटांक आनी तेंय आमकां घालपाक मेळटलें आमच्या ऍसांनमेंटा भीतर तोय एक फोटो मारून हाडया आमी तशें करयां आमी हय हय बरें चड माक्स घालतलें आमकां बरें तर मेळयां बरें तर फाल्यां मेळया हां हां बरें